हँ हम अररिया जिला से बोलै छी घुमैके लिए आएल छी तऽ हम सब अररिया जिलामे तऽ धान गेहूँ मकै पटवा सब होइ छै तऽ बहुत अच्छा ढङ्गसँ होइ छै खास करि कऽ जादा तर अररिया जिलामे मकैके खेती अच्छा होइ छै हँ हँ तऽ अहाँ घुमैके लेल आएल छियै तऽ मने घुमाए सकै छियै खेती बाड़ीके संबंधमे घुमै लै आएल छियै ने आओर किछु विशेष संबंधमे घुमै फिरै लऽ आएल छियै हँ तऽ अहाँ अभीके तऽ मौसममे अभी तऽ अहाँके घुमयमे अभीके समयमे धानके फसल पटुआके फसल अहाँके बादमे मिलत अभी तऽ दोसर फसल नहि मिलत अभी अहाँ धान आओर पटुआके विषयमे जानकारी लै सकैत छी अररिया जिलामे कोना कोनामे अभी धानेके फसल आ पटुआके फसल मिलत जादातर धानके मिलत हँ मने धानके खेती तऽ अररिया जिलामे अच्छा होइ छै आ मने आइ अहाँके मने विशेष विशेष मात्रामे धानेके फसल भेल अभी तऽ दोसर फसलके कोनो बाते नहि छै कही कही जादातर पटुआके छै पटुआके खेती एहि सम्बन्धमे अहाँ घुमि कऽ जान धानके बीज तऽ मने आ ओहिना तऽ हालक धानामे मने सब जगहके सब तरहके बात छै आ हमरा सबके क्षेत्रमे धान भेलै भेलै बीएसम लागै छै चौसठ चौआालिस लागै छै तकर बाद जाया लागै छै तकर बाद जाकऽ सौरव लागै छै तकर बाद थोड़ा जादा समय वालामे डिडी एगारह लागै छै

हँ राजिन्द्र मंसुरी आबै छै ई सब लागै छै तऽ धान तऽ बहुत क्वालिटीके छै तऽ सबके अपन अपन खेत खेत पर निर्भर करै छै जैसे जहि जगह जेहन ढङ्गके खेत छै ओहन ढङ्गके फसल लगाबै छै

ठीक